हँ हँ हम सोने चाँदी दोकान से बोलि रहलिऐ बोलिए अरे जेबरमे जे छै बहुत चीज छै बतेबै अपने फरमाइसी करबै तब ने हँ हँ सब चीज छै हँ सब चीज छै हँ ओ सब छै अपने अएबे दोकान पर तब ने हँ तब ओ कोइ बात नहि छै सब चीज होए जयतै लेकिन दोकान पर ऐबे तभिए हँ हँ कोइ बात नहि है मिल जाएत हँ हँ सब चीज छै कोइ बात नहि है अपने दोकान पर ऐबे अपनेके सब समान मिल जाएत कि बोललियै

हँ हँ हँ नथ भी है कोइ बात नहि अपने आ जैयौ दोकान पर मिल जाएत ठीक है औओरो कोनो बात बोलिए औओरो किछु लेना लै के हय क्या

आरे कतना चक्कल लैखी के ओ बतैबै तब ने बजन ओ लै एक भरी दू भरी अदा मतलब आधा भरी है मतलब आठ अना है चार अना है कोन हिसाबसँ लेबै बतेबै तब ने

एक भरी अच्छा कोइ बात नहि होए जैतै

अब भा जानै छियै कैसे भरी छै भरी चौंसठ छै ग्राम सुता चौअन छै ठीक है अपने अच्छा ठीक छै अपने एबै दोकान पर तऽ मिल जाएत ठीक हिके मिल जाएत अरे बहुत चीज छै अंगूठी छै बिछिआ है मङ्गलसूत्र है झुमका है बहुत सारा चीज नथ है बहुत सारा चीज है अच्छा ठीक है रखिए ठीक है दोकान पर ऐबै तऽ बात करबै ठीक है रखिए